جی مجھے الیكٹرانک ورژن پر كتاب پڑھنے كے مقابلے میں فیزیكل كتابیں پڑھنا زیادہ پسند ہے اور اس كو میں ترجیح دیتا ہوں كیوں كہ فیزیكل كتابیں پڑھںے میں چیزیں زیادہ ذہن میں بیٹھتی ہیں اور پڑھنے میں بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے بالمقابل اس كے كہ اگر الیكٹرانک ورژن پر اور موبائل پر كمپیوٹر پر كتابیں پڑھی جائیں تو كچھ ہی دیر میں تھكن ہونے لگتی ہے اور اس طریقے سے چیزیں محفوظ نہیں ہوتیں جس طریقے سے آپ فیزیكل كتابیں پڑھنے میں كر سكتے ہیں اور میں نے كوئی آڈیو بک ابھی تک نہیں سنی ہے